مجھے روڈ ویز سے مرزا ہادی پورہ تک جانا ہے لیكن میرے پاس چینج نہیں ہے كیا آپ یو پی آئی كے ذریعہ پیمنٹ کر لے سكتے ہیں اگر آپ اس كے یو پی آئی كے ذریعے یہ فون پے یا گوگل پے یا جی پے كے ذریعے لے لیں تو میرے لیے كافی آسانی ہو سكتی ہے اگر آپ لے سكتے ہیں تو بتائیے تو میں ابھی فوری طور پر آپ كے اكاؤنٹ میں فون پے میں ٹرانسفر كر دوں